हँ बोल कोना बिकै छै समान सब कोना बिकै छै हँ हँ हमरो कमे चलै छै हरा तरा चूड़ी तूड़ी लै छै लोकसभ हरा अलता आओर लै छै टिकली आओर लै छै हरका बस भए गेलै बोल तोहर कि बिकै छौ

हँ हँ हमरो इएह हँ हमरा तऽ अएलौ हैए समान लैवाली सब हैए लै छौ चुड़िए दै दे हरका टिकलिए दै दे हरे लै छै कामे मन्दा चलै छौ हमर दोकान साफे मन्दा चलै छौ बोल तोरामे कि सब बिकै छौ पचास टके दर्जन चूड़ी चलै छै गे तब साओनके चूड़ी महगा छै तोहरा तोहरा कि रेट ओ नहि पचासो छै पैँतिसो छै पचपनो छै हँ एखन सबचीज सस्ता छै हमरो ओहने दोकान चलै छै मन्दा कि करबेँ जे जेना जएह दुइ टका होइ छै बोल ने हँ देहातमे हँ इएह बैचै छिए जएह दुइ टका भए गेलै भए जाए छै कि करबै कोनो दिन आब हँ हँ कि करै साओनमे रहबे करै छै सबचीज महगा बिकै छै हँ हँ हँ ठिके छै तब हँ अच्छा लागतै बेचैमे सबचीज सबचीज तऽ समय भी हइ बोल गे अच्छा ठिके छै राख